ऐसियां मतियां सारियां जगहां न जि'त्थें जि'त्थें नेचुरल डिजास्टर न इसलै साढ़े लाकै च अगर अस अपने लाकै गल्ल करचै ते कोह् नाला आह्ले रस्ते ई मते सारे लाके ऐसे प्हाड़ न उ'त्थें रोड कड्ढू ओड़े दे रोडै दी बजह् कन्नै उं'दे जेह्ड़े प्हाड़ न ओह् ह'ल्ली चुक्के दे सुरंग फाट्टी हल्ली चुक्के दे लोकें लोके थ'ल्ले रौह्न बौह्न ऐ उ'नें प्हाड़ें दे थ'ल्ले गै अगर कल गी जादा बरखां गै होंदियां बरसांती ते उ'नें लोकें ई डर होई जंदा कि असें कु'त्थें ई जाना ओह् रोड कुसलै बी ओह् जेह्ड़ा मलबा ऐ ओह् उप्परा ख'ल्ले ई आई सकदा ऐ मते सारे रोड ऐसे बने दे जिं'दी बजह् कन्नै अ लोकें ई फायदा निं ऐ ग्रांऽ चें नेईं गेदे ओह् उप्पर जंगल जंगल उठी दे प्हाड़ें प्हाड़ें उ'नें प्हाड़ें दे जेह्ड़े ओह् रोड गेदे उं'दी रोडें ई बजह् कन्नै इ'न्ना मुश्कल होई दा ऐ कि लोकें जेह्ड़ा उप्पर सुरंगा फाट्टियां जेह्ड़ियां मशीनां आह्लें ते ओह् जेह्ड़े प्हाड़ न ओह् पत्थर उप्पर बूह्टे मित्ती ओह् सब थ'ल्लै आई दी अगर ओह् कल्ल गी थ'ल्लै आई लोकां पूरा म्ह्ल्ला रौह्न बौह्न ऐ ओह् सब उजड़ी जाना उं'दी जमीन प्हाड़ें थ'ल्ले क्योंकि प्हाड़ी प्हाड़ी लोक उ'ऐ दे न ते मती सारियां शिड़कां ऐसियां न जि'त्थें जि'त्थें बे जायज गौरमेंट सरकार खर्चा करा दी पर फायदा कोई नेईं ऐ ते ओह् इक ना इक दिन थ'ल्ले औना गै औना ते मते सारे ऐसे होर बी केस हैन अ अगर दिक्खे जा तां लोकें कोल केइयें ग्रांऽ ऐसे ऐसे बी हैन जि'त्थें पुल गै निं हैन जि'त्थें पुलें ई जरूरत ऐ ते केइयें जगहें ते ऐसे ऐसे प्हाड़ बी हैन उ'त्थें उ'नें ई नेईं बी पुट्टना चाहि्दा पर तां बी ओह् उ'नें ई लोक जंगलें ई बड्ढा दे जेह्दी बजह् कन्नै ओह् इक न इक दिन इक न इक दिन थ'ल्ले आई सकदे अगर ओह् थ'ल्ले आई गे ते लोग जेह्ड़े उ'त्थें रौह्ंदे उं'दा बड़ा मुश्कल होई जाना अगर लोकें ई जमीन निं होग ते ओह् कु'त्थां खाना ग्रांऽ च पूरा अ बड़ा मुश्कल होई दा ते बाकी रामनगर आह्ले पासै बी बड़े सारे ऐसियां जगहां न जि'त्थें ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर होंदे न कि जि'त्थें बड़ी गै मुशकल कन्नै लोक जीऽ दे ओह् बैसे डरदे गै रौह्ंदे कि कुसलै कैसे कोई कुदिया रातीं सुत्ते दे होंदे उप्परा पत्थर गै औंदे ते बस मुश्कल होई जंदी सरकार गी एह् ध्यान रक्खना चाहि्दा कि अगर कोई बी ग्रांऽ च अगर प्हाड़ें च खास करियै कोई बी रोड निकलदा तां उसदा खास ध्यान रखना कि ओह् रोड उसी उस एरिये ई दिक्खियै गै बनान ते ग्रांऽ गी मता फायदा थ्होऐ ते ग्रांऽ गी नुकसान निं होऐ जेह्दे च अगर कोई जेह्का प्हाड़ी लाका ओह् अगर प्हाड़ी दा जेह्ड़ा बड्डी प्हाड़ी आई अगर ओह्दे खड्डे कंडै कंडै लाका बसदा अगर उ'त्थां रोड निकलदा ते ओह्दे च फायदा ग्रांऽ गी होना ऐ ते अगर ओह् रोड उप्पर प्हाड़िया बिलकुल चोटिया उप्परा निकलदा जि'त्थें फायदा गै निं ऐ जि'त्थें जंगला बूह्टे बड्ढने पौंदे ते ओह्दे बिच कुसै गी फायदा गै निं होना ते ओह् जेह्ड़ा फायदा ऐ ओह् ओह् फायदा निं नुकसान गै ऐ ते अगर ओह् जंगला उप्परा जेल्लै बड्ढे पूरी जगह् हल्ली जेल्लै सुरंगा फाट्टियां उ'नें मशीनां आह्लें तां सारा मलबा थ'ल्ले आई जाना सनें पत्थरें सनें बूह्टें जेह्दी बजह् कन्नै लोकें ई बर्बादी होई जानी ते मते सारे इसलै हैन बी हैन साढे़ अपने ग्रांऽ अग्गें पिच्छें बड़े सारे ऐसे जेह्ड़े मसले न हैन बस